हैलो किश्तियां हैन तुसें किन्नियां चाहिदियां तुसें किन्ने जने आवा दे तुस अट्ठ नौ किश्तियां लग्गनियां न कल हीआई जाओ चार सौ रपेआ लैन्ने होन्ने अस इक घंटे दा हूं हां होटल बी हैन ते हां दो तिन घंटे लग्गी जंदे तुस आओ अस घुमागे तुसेंगी ठीक ऐ होटल बी हैन इत्थै रोटी दा आरेजंमेंट ऐ ब्रैकफासट डिनर लंच हां कमरे इत्थै ऐसी आहले न चलो ठीक ऐ फ्ही आई जाएओ तुस ठीक